असां जॾहिं घर में पुलाव ठाहींदा आहियूं त कमाल पट कारा मिर्च लोंग दाल चीनी नंढा फोटा वॾा फोटा इहे विझंदा आहियूं ऐं शाही पनीर बि कंदा आहियूं त इहो बि हुन में इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं जॾहिं बुखार ईंदो आहे कंहिंखे त सौंफ

दाल में दाल में मिठी निम धनिया विझंदा आहियूं फुलको मेथीअ जो फुलको पचाईंदा आहियूं थूम धाणा अम्बड़ी मिर्च ही विझी हुन जी चटिणी बि ठहंदी आहे ऐं घर में जेके उगाया आहिनि मां तुलसी मिठी निम पुदीनो धनिया इहे घर में बि उगाया अथमि